जिबौ सौबाथ' खाथि खालानि मानसिफोरखौबो हारसिङै जाबा खाथि खालानि मानसिफोरखौबो गाबज्रिनांगोन बुंनांगोन रैखा खालामनांगोन माबा मोनसे मुलि नागेरनांगोन फुननांगोन साफा खालामनांगोन फुगारनांगोन मानसिखौ लाखिनो थाखाय जिब जुनादजों सौजाबा डक्टर नाव लांनांगोन मानसिफोरखौ लेंनांगोन खाथि खालानिखौ रैखा खालामहोनांगोन डक्टर आ मा खालामो हाग्रानि जिरादजों सौजाबा एमफौ एनला अरोबा मा जायो मुलि होनांगोन रैखा खालामनांगोन फोथांनो थाखाय डक्टर नाव लांबा डक्टर आसो मिथिगोन गामिनि मानसिफ्राथ मिथिजोबा थेउबो एसे बासायनांगोन लांबा मा जागोन लांबाथ' हामखागोन डक्टर नाव जिब जुनारजों सौजानाय हाग्रानि जुनादजों सौजाबा मा जायो गामिनि अजा फानियासो मिथिगोन डक्टर नाव अजाखौ खालामग्रोनानैसो उनाव डक्टर नाव लांनांगोन रैखा खालामनांगोन थै अरनि खोथा थायो डक्टर आसो मिथिगोन जोंथ' खाथि खालानि मानसिया मिथिया जाहैबाय मा जादों बेमार बिस गोनां जानायफोरखौ दाथ' आं मा होनबावनो रैखा खालामहैनांगोन लांनांगोन एसेनोसै